ہیلو سر مجھے ویلڈر سے کوئی بات ہو رہی ہے کیا سر مجھے اپنے گھر کے لیے نا پائپ لائن کو ویلڈنگ کروانا تھا تو کیا کر دیں گے آپ ارے سر تھوڑا ضروری تھا سمجھیے کیا کہتے ہیں پائپ لائن ویلڈنگ سمجھ رہے ہیں نا سر وہ تھوڑا تھوڑا ضروری تھا تو سمجھ جائیے گھر کا تھوڑا رینیو کروا رہے تھے تو اس میں ضروری تھا ہوں بولیے جی سر صحیح بات ہے سر لیکن ٹھیک ہے سر بولیے بولیے سر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیا سر تو تھوڑا دیکھ لیجیے نا نہیں سر دو تین دن تو بہت زیادہ ہو جائے گا ہم کو تو ایک دن میں ہو جاتا تو بڑھیا رہتا سر تھوڑا دیکھ لیجیے کچھ بڑھا چڑھا کے لے لیجیے تو صحیح رہے گا سر ایسا ہے نا کہ آپ خود ایک بار ہے نا گھر آ کے دیکھ لیجیے اور اس میں بتا دیجیے کتنا لگ جائے گا اور کتنے دن میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا آپ ہی آ کے تو یہ بھی یہ وہی تو سر پوچھ رہے تھے کہ کب تک ہو سکتا ہے آ آ سکتے ہیں کیا آج آج آ سکتے ہیں کیا سر یس سر اچھا سر کیا کہتے ہیں پیمنٹ کا بتا دیجیے سر تھوڑا اوکے سر اوکے سر سر میں بول رہا تھا کہ چلیے ٹھیک ہے کتنا ٹائم لگ جائے گا ابھی سر آج اگر آج ہی آنا ہو تو ٹھیک ہے سر اوکے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک